اردو زبان کا اس خطے کی دیگر جبانوں سے بہت خاص تعلق ہے کیونکہ یہ زبان ایک ایسی زبان ہے جو تقریباً ہر زبان سے ملتی جلتی ہے اس زبان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہیں اس زبان کے اندر جو مزہ ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی ہے دوسری علاقائی زبانیں جیسے بوڈو بنگالی اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو کہ پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہیں لیکن اردو زبان کا تعلق ان زبانوں سے بڑا گہرا ہے یہ علاقائی زبانوں پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے اس زبان کے اندر جو الفاظ یا جو جملے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی بہت عمدہ اور لاجواب ہوتے ہیں اس زبان کی حلاوت کسی اور زبان میں نہیں ملتی ہے اس زبان کو ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اس زبان کی ترقی کے لیے ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے